ہلو جی سر جی بک شاپ سے بات کر رہے ہیں جی جی وہ کتابیں چاہیے تھیں کچھ جی جو ہے تاریخ ادب وغیرہ جی جی جی جی

اچھا اچھا تو سر جو ہے کیا ڈسکاؤنٹ کیا رہے گا

جی جی جی سر کیا رہے گا ڈسکاؤنٹ

جی جی جی جی اس کے علاوہ اور کتابیں جو شروحات ہیں شروحات ہیں درس نظامی کی جو کتابیں ہیں ان پہ ان کے وہ بھی آپ ہیں پاس اس کا کیا ہے

اچھا اچھا تو سر ان کا کیا ڈسکاؤنٹ رہے گا جی جی جی جی سر ان پہ کیا ڈسکاؤنٹ رہے گا جی جی جی تو سر یہ آپ کی دکان

اچھا اچھا اچھا جی جی جی جی تو آپ کی دکان کہاں پہ ہے

اچھا اچھا کس جگہ جی جی جی جی جی جی تو سر میں کل آؤں گا ٹھیک ہے سر جی جی جی کل آ جاؤں گا ٹھیک ٹھیک ہے جی جی جی جی ٹھیک ہے سر